जि'यां के मी इक दिन फोन च चला'रदा हा ते मी सोचेआ कि चलो लोग बी मेरे दोस्त बगैरा आनॅलाइन बूट मगांई लैंदे कदें फेसवाश करीमा ट्रिमर इ'यां ते कपड़े बगैरा बड़ा किश मंगाई लैंदे में बी सोचदा हा कि मे बी कुतै मंगोआमां ते जिसलै मेरे कोल बी कोई पैसे होऐ कोई ज्हार रपेआ सारा ते में सोचेआ चलो मे बी किश मंगोआई लैन्ना में बी किट्ठे गै दो तिन्न चीजां में बी किट्ठियां गै दो तिन्न चीजां मंगोआई लेइयां में इक दिन फोन चला'रदा हा ते में तक्केआ कि ऐ हां चीजां थोह्ड़ी जि'यां बिच्चों सस्ती बी मिली जंदियां ते थोह्ड़ी मैंह्गी बी मिली जंदी ऐ ते ओह् क्वालिटी उप्पर होंदा ते ओह् करदा ऐ कि किन्नी शैल मिलदी ऐ बक्खरे बक्खरे रेटे उप्पर मिलदियां ते में बी चलो इन्नी मैंह्गी ते नेईं कोई सस्ती सस्ती गै मंगोआई लेई में फेसवाश मंगोआई लेई ट्रिमर मंगोआई लेआ कोई वैक्स मंगोआई लेई सिरे गी लाने आह्ली ते मी कोई सनांदा हा कि कोई आखदा हीाकि शैल निकलनी ऐ कोई आखदा हा कि है निं शैल निकलनी ऐ ते मिगी इ'यां में बी सोचदा रौंह्दा हा कि पता नेईं सच्ची एह् स्हेई आखै दे जां गलत आखै दे हून शैल निकलनी है जा हैं निं शैल निकलनी ते फिर मी सोचदा रौंह्दा हा कि चलो जे इन्ना गल्त बी आई जाग ते फिर केह् होग पैसे गै जाङन जेह्ड़ा कोई चार पंज सौ रपेआ लग्गेआ ऐ चलो कोई गल्ल नेईं हून हून केह् करी सकने आं फिर पैसे बी हून असें करी ओड़े दे हे ते में दो तिन्न बारी फिर तूं अपने दोस्तें कोला पुच्छेया कि जेह्ड़ा तुसें कपड़े बगैरा करीमा बगैरा मंगोआन्ने होन्ने ओह् केहो जनेह् निकलदी ऐ इक दो दोस्त आखै दा बिच बिच कोई शैल बी निकली जंदी ऐ ते बिच बिच कोई खराब बी निकली जंदी ऐ असें किन्निया चीजां मंगोआई ऐ बूट मंगाए ओह्बी साढ़े शैल निकली गे करीमा मंगोआइयां ओह् बी शैल निकली कोई आखै दा मेरा कोई कम्म गै नेईं इ'यां निकलदा शैल जेह्ड़ा बी किश मी मंगोआन्ना होन्ना कोई आखदा कि ठीक आई जंदा ते फिर पंज छे दिने बाद च में बी पार्सल आह्ले दा फोन आई गेआ जी कि आई जा भाई तेरा पार्सल आए दा ऐ ते लेई जा इद्धर आह्नियै बाह्र आह्नियै ते में बी गेआ में बी डरदे डरदे गेआ कि हून पता नेईं केहू जेही चीज औनी जां केहू जनेही नेईं औनी ऐ चलो जी फिर गेआ फिर गेआ उं'दे कोल पेमेंट कुतै घरा कीती ते मी घर आह्नियै खोह्ललियै दिक्खेआ जिसलै अपना फेसबाश थोह्ड़ा जेहा ते डैमेज होई गेदा हा ओह् चलो रक्खी लैन्ने आं लेकिन पैकेट पैकेट डैमेज होई गेदा हा थोह्ड़ा जेहा बाकी आह्ला अंदरुं ठीक हा ओह् ते जिसलै मिगी एह् अपना दूआ पार्सल खोह्लेआ ट्रिमर जिसलै तक्केआ ओह् तक्की में बडा खुश होई गेआ कि चलो इक ते चीज मेरी कोई शैल आई गेई ऐ ते फिर मिगी यूज बी कीता बड़ा चिर हां बड़ा चिर उसी यूज कीता में अज्जै तक्कर ओह् चलारदा ऐ बड़ा शैल चलारदा ऐ कोई बिच खराबी नेईं होई ते ओह् जेह्ड़ा मेरा अज्ज दा एक्सपिरियंस बड़ा शैल रेहा जेह्ड़ा मेरा ओह्दा एक्सपिरियंस